असांजे फिल्मुनि में अॼुकल्ह नवां नवां फैशन अचनि पिया था जीअं पहिरीं सलवार हुई जंहिंखे पहिरीं सुथण चवंदा हुआ अॼु जे ज़माने में उनखे प्लाज़ो चई करे वापसि ट्रैंड में वापसि फैशन में आयो आहे पहिरीं लोंग कुर्तीस पाईंदा हुआ उन ज़माने में वरी असां लोंग कुर्तीस लंबियूं कुर्तियूं अची वियूं आहिनि आहिनि पहिरीं बि हूअ हुई पर विच में न हुई असां पिकिचरुनि मां ऐं बॉलीवुड मां मां ॾिसी करे जाम फैशन अ जो पतो पवंदो आहे छा हलंदो आहे जीअं मैक्सी टाइप कुर्तीस वापसि आहियूं आहिनि पहिरीं जे ज़माने में हुयूं वापसि उहोई ट्रैंड आयो आहे असांखे फिल्मुनि खे ॾिसी जाम ज्वैलरी कपिड़नि जे बारे में ख़बर पवंदी आहे और असांखे वणंदा आहिनि जीअं जीअं न्यू कपिड़ा मार्केट में ईंदा आहिनि और असांखे पतो पंवंदो आहे छा छा फैशन में ईंदो आहे